मुलुग आरो भारतनो आसामनि बिराद जोबोद गोनांथि जेरै बिहु मोसानाय बिहु मोसानाया मोनसे समायना मोसानाय बेजों लोगोसे गान्नाय जोमनाय बे बिहु मोसानायजों लोगोसे बिहु मोसानायखौ लानानै जोंनि भारत भारतनि भारतनिफ्राइ गोजानाय लांनो हागोन देखायहैनो हागोन मुलुगनि मानसिफोरनो बिहु मोसानाया माबायदि जेरै राव थुनलाइ बेखौबो जों देखायनो हागोन जोंनि आसामनि थुनलाइ जोंनि आसामनि राव बेफोर गासैबो जोंनि भारत आर बेखौ गोग्गानो हागोन जोंनि भारतखौ प्राउड फिल खालामनो हागोन गासै बिथिङावनो माखासे आसामनि जानाय माखासे आसामनि आसामनि समासारि माखासे आसामनि इन्दासट्रिवेल माखासे बस्थुवा गासैबो जोंनि मुुलुगाव जोंनि भारतआव देखायनो हागोन जो बहद देखाय नांगोन जोंनि जानाय जोंनि फिथाइ सामथाइ जोंनि साहा बेफोरखौ जों मुलुगाव हरनो हायो माखासे मुलाम्फाबो जायो जों बेफोरखौ हरनानै जोंनि जोंनि जानाय जोंनि जेरै ब्रह्मपुत्र दैमाया जोंनि भारतखौ बहद मुलाम्फायाव दो दोनो लोगोसे जोंनि बाह आसामनि मिथिंगायारि समायना बे समायना मुलुगनि मानसिफोरखौ माखासे एट्राक्सन माखासे बोथाबना लाबोयो जायाव जोंहा बहुद मुलाम्फा जायो आसामा जोंनि जानाय जोंनि बिहु बिहु मोसानाय लोगोसे बिहु फोरबो जेरै बिहु मोसानायखौ नुनानै बहुद बिहुनि गान्नाय जोमनायजोंबो समाइयो